चारि ॿारहं उणिवीह सौ सठि सत टे ॿ हज़ार एकवीह चोॾहं पंज उणिवीह सौ सतरि पंजुवीह हिकु ॿ हज़ार हिकु छह ॿ ॿ हज़ार चोवीह